हाँ नमस्ते हमको साथ में तिलक में लेके जाना है फल ओल चाहिए हमको जैसे सेब चाहिए अँगूर चाहिए और कीवी जो आता है वो उस वो भी चाहिए हाँ हाँ

हाँ हाँ हाँ तो तिलक उलक में जाना है तो जा बढ़ियाँ वाला रहेगा तो देखने में अच्छा लगेगा ना नहीं तो लोग गाँव घर के जुटते हैं तो

हाँ तो हमको जैसे बाटुर लेना है पेटी का लेना है तो

हाँ हाँ ना तब सभी चाहिए माला काला वाला भी चाहिए और तोरे ये वाला भी अँगूर चाहिए दोनों हाँ वो केवी जो आती है वो उसको भी लेना है हाँ हाँ हाँ हाँ नहीं बढ़ियाँ वाला चाहिए सर हाँ हाँ ठीक बढ़ियाँ वाला चाहिए जोकि देखने में अच्छा भी लगता है ना बढ़ियाँ रहेगा तो हाँ छोटा वाला तो देखने में हाँ हाँ बस छोटा बस नही नहीं सही है

चलिए ठीक है हम ले लेंगे आकर के

हाँ फल जो है बढ़ियाँ वाला फल दीजिएगा जोकि जा ज्यादा दिन का ना रहे जोकि ले जाने में खराब ना हो

हाँ नहीं ठीक है

ठीक है सर तो हम ठीक है आएँगे दुकान पर हम हैं तो देखकर के हम दुकान पर आकर के देखकर के हम ले लेंगे तब हाँ ठीक है ठीक है ठीक हाँ तो नौ बजे के लगभग आएँगे नौ साढ़े नौ बजे ले

ठीक है ठीक ठीक ठीक ठीक